णव लाख णव्वद हजार णवशें णव्याण णव तीन हजार चारशें पांच सातशें वीस एकवीस हजार आठशें पंचात्तर एक लाख दोन हजार णव्याण णव सात लाख सात हजार सातशें सत्यात्तर